खारनायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जुटा सेन्देल बाहायनाय जायो जायफोर माने स्पर्टसनि जे गेलेमुनिनो माखासे जुटा सेन्देल दंखायो बै सेन्देलखौ बाहायनांगौ माने बेफोरखौ माने जेब्ला ट्रेकआव खारो अब्ला माने आथिंखौ माने जोथोनै बेन्देज बेन्देजजों बा मुजा बा निकाब बेफोरखौ गाननानै माने जुथाजों गाननानै खारनांगौ जाहाथे नेला दुखु मोना त' एंगोलाव दुखु मोननायनि जाहोनाव सिगाङाव एसे मानसिखौ गरमखौनो लाग्रोनांगौ गाव गरम जाग्रोनांगौ एसे वार्म आप खालामनानै त' बेनिफ्रायसो माने खारनाय स्टार्टिंखौ लासै लासै लासै लासैनो माबानांगौ एक्सारसाइस बारायलांबाय थानो बा जुटा सेन्देलजोंथ' खारजाया खारनाया खारजाबाबो बेबायदि जे माबा जाया आरो स्पर्टसआव एलाव जाया आरो त' ओंखायनो खारनाया आथिंगोजाबा फिल्डआव खारजायो नाथाय स्पर्टसआवबो सान्स मोना आथिं गोजा खारोबा त' मा बुंगोन माने गाव जुदि स्पर्टसनि खारोबा माने गावनि वाइडजों लोगोसे बे खारनाया एडजास्टेबल जानायनि थाखाय एक्सारसाइसआव माने जुटाखौ बाहायथारनांगौ आरो नङाबा सानसे सानसेनो सानसेल' गाननानै सानसेल' खारोबाथाय बियो माने खारनो हायि हायि जागोन एडजास्ट जाया दा बेनिखायनो माने खारनो गोनां जायो आरो जुटा सेन्देल जुटा गाननानै सेन्देलजों खारजाया